पंदरा पस्तीस एकशे पंचवीस पांचशे अठ्ठेचाळीस दोन हजार दोनशें धा एक लाख दोन हजार दोनशें पांच पांच लाख सात हजार आठशें तीस धा लाख